میں جس اسکول میں پڑھتا ہوں اس اسکول میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں رکھی گئی ہیں بہت سی کتابیں عربی زبان میں ہیں بہت سی کتابیں انگلش زبان میں ہیں اور بہت سی کتابیں فارسی زبان میں ہیں اس میں میں سے بہت سی کتابیں ہیں جس کو میں پڑھ چکا ہوں اس میں ہزاروں کی تعداد میں میں جیسے کہ مشکوٰۃ ہے اور مصباح المصابیح ہے مشکوٰۃ الشریف ہے اور قدوری ہدایہ تمرین الصنو تمرین الصرف اسی طرح اردو زبان کی تاریخِ اسلام اور بھی بہت سی کتابیں میں دیباچہ اور پانا جانا یہ سب کتابیں میں پڑھ چکا ہوں لیکن اس میں میں سے جو ایک ایک کتاب جو عربی کی بیسک کتاب ہے اس کو میں نے بچپن میں پڑھا تھا سب سے پہلی میری عربی کی جو کتاب ہے جس کے وجہ سے میں نے قرآن کو بھی پڑھا اس کے بعد وہ کتاب ہے یسرنا القرآن یعنی نورانی قاعدہ اس کو میں نے عربی میں پڑھا اور اس سےعربی میں نے سیکھی ہے